मुगेल्या आयकल्या फ्रेंडागेर एक बरें व्हडलें भाट आसा सो तेंगेर जायते भशेची झाडां आसाय व्हडली व्हडली म्हळ्यार माड आसा पोणसाची झाडां मागीर आंब्या झाड मागीर जाय ते फळांची झाड हाय तेंगे आनी तेंगे ते बरे मेनटेन करून दवरले तेमी सो एक दीस हांव वचून चयले म्हाका बरें दिसलें सो हांयेन तेंकां हें जालें आनी तूं कितको मेनटेन करता ती झाडां कितको कॅर घेता झाडांचे सो हांये विचारलें तेंकां कित करपाक पडटा इतको इश्कून बरी कितकोन जायना ते झाडां तुमगेली सो तेणी म्हाका सांगले बरें तेंका उदक पडपाक जाय मागीर त्या भाशेन बरें सारें बी पडपा जाय आनी मागी झाडां आतां नाल्ल फॉर एग्जांपल माड आसा सो त्या टायमार टायमार ते नाल्ल पाडपा जाय तेजे ते मेनटेन करपा जाय बरे भाशेन उदो बीन घालून सारें बीन घालून बरें करून केलें जाल्यार ते बरे जायन येता झाड अशें म्हणून तेंकडे एडवायस तेमक दिल्लो सो आतां हांव बीन ट्राय कोतां तेमचे भाशेन मेनटेन करपा सारें घालपाक सो आनी उदक घालपाक मोको ते भाशेन आनी केन्नाय म्हाका कळना जाल्यार हांव तेंगेर वसोन विचारता करपाचे कितें आनी कितें एडवायस एक्स्ट्रा कितें जाय जाल्यार हांव वसोन येचाता म्हाका कितें हब ना जाल्यार तेंका वसोन इचाता कित करूंक जाय आनी केन्नाय ती म्हाका येताय हॅल्प करपाक दाखोवपा कित करपाचें कितकोन करपाचे थंय बी दाखयता म्हाका सो तें चोयन हांव शिकला आनी ते म्हाका दाखयलां कितको करपा तें सो आतां हांव कोत्ता तेशेच